नै जुन नैरोजा बा द' जुन नैरोजा थाम दाइन जुन नैरोजा गु जिबा जुन नैरोजा थाम नैजि जुन नैरोजा द'